विक्की ट्रावेल एजंसी विक्की मां तव्हांखां हमेशह गाॾी घुराईंदी आहियां पर हिन दफ़े मूंखे जेको गाॾी मोकिली हुई उहा सुठी न हुई अंदरि गाॾीअ जूं सीटियूं फाटल हुयूं अंदरि कार में सफ़ाई बि न हुई ड्राईवर बि ॻाल्हाइण जो सुठो न हुओ ऐं गाॾीअ जो टायर बि पंचर थी वियो अॻिते खां ख़्यालु रखंदा मूंखे नाराज़ु करण जो मौक़ो न ॾींदा गाॾी सुठी मोकिलींदा